हेल्ल' सार आं अदालगुरिनिफ्राय डिजिटेल निउसनि जानानै खौरांगिरि जोंदाव ब्रह्म बुंदों दा नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे जार्नेल मोननो लुबैदोंमोन जार्नेल लिरनो नागिरदोंमोन दा नोंथांनिफ्राय माखासे इनफ'रमेसन नांगौ जादों दा नोंथांमोननि बे अदालगुरियाव मा मा हारि माहारिनि मानसिफोर दङ आरो बिथांमोनहा बिथांमोननि दोरोङारि जितु आदार जानाय लोंनाय बिथांमोना माबायदि मा मा जानाय आदार जायो बेफोरखौ आं इसे मिथिनो लुबैदों सार दा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर दङ थागिबिफोर दङ बिथांमोननि मा मा हारिफोर दङ सार नोंथांमोननि बेवहाय औ औ औ औ

औ औ औ औ

दा अ दा मेज'रिटि बै बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि हिसाबै सोरखौ मिथियो सार अदालगुरियाव औ औ अ अ आच्चा बर'फोरनि जितु दोरोङारि जानाय आदार बेफोर माबायदि बिथांमोना मा आदार जायो माबोरै बेफोरखौ एसे फोरमायहरदो सार औ औ

औ औ औ औ औ हाग्रानि मैगं थाइगं

औ औ औ औ औ औ

औ औ

औ

जर'खायै बर'फ्रा ओंख्रि हिसाबै ओंख्रि आरो मैगं नङा ओंख्रि हिसाबै माबाफोर गावनि निजा हारिमुआरि जानाय दं नामा हारिनि अ अ अ औ औ औ औ दा बेनि गेजेराव मोनसे ओंख्रि माबोरै बानायो इसे खिन्थागोन नामा सार

औ

औ गुन्दै खालामनानै औ औ औ

फोसावनाय अ अ औ अ अ औ औ

आच्चा गोजोननाय थाबाय सार उननि समाव नोंथांनिफ्राय बेफोरखौनो गुवारै मिथिनो नाजागोन जोंनि आखाइआव खोब खम सम दं दा उनाव लोगो मोनलायफिनगोननि आसा थाबाय सार बेखिनियावनो दिनैनि रायज्लायनायखौ दोन्थ'नोसै सार गोजोन्थों सार